जनावरां म्हटल्यार कांय काळजी घेवची पडटा जनावरांक सकाळीं तेंकां चारो परते तेंकां रातचें बांदप सकाळचें सोडप घेवन व्हरान तेंकां चरोव हाडप लोकांचे शेतांत वयता खंय दोंगरार वयता जावं तेंच्या फाटल्यान वाग बी लागता वागाक लागून सांबाळचें पडटा खंय गोरवांक वाग धरता खंय गोरवां तेंच्या आवयक बी अशीं धाकटी पिलां आसता तीं सोडून एक एक फावटी चुकोन रावता जाल्यार तेंची काळजी घेवचे पडटा तेंकां तेंच्या फाटल्यान धांवचें पडटा परतें सकाळीं उडोवन तेंचें शेण भरप दूद काडप हें आसा परतें तेंकां तें दूद व्हरोन डेरींत घालप आणी परतें अशें तेंका चारो बिरो पळोवचो पडटा सोडपा पडटा आनी तशें करून तशें जालें जाल्यार एक एक फावटी खूब त्रासय जाता तेंच्या फाटल्यान धांवंक जाय कोणाचे शेतांत बी गेले तें गाळी खावपा जाय जाल्यार आणी कोणाचे गोरवां चुकोन बी खूंय उरले जावं वागान बी धरलें तें आणी त्रास जाता अशें करून खूब त्रास आसता गोरवांक लागान पासून आणी तें मातशे त्रास सोंसून घेवचे पडटा आं तशें पळोवपाक गेल्यार म्हाज्याय लायफान एक तशें जालेलें आहा हांव पयलीं आमचें खूब जाणांचीं गोरवां घेवन आमी वयतालीं शेतांत अशीं भायर दोंगराचो चरोंक एक दीस अशें धाकटेंशें वाटसूरें अशें गायक चुकोन रावलें रावलें म्हणल्यार तें मातशें चुकलें आमकांय चुकलें आणी तेचे आवयकय चुकलें तें बोवाळ घालून घालून मागीर रातचें आमी सोदून तेका हाडलें अशें केन्नाय जावंक शकता जावं चुकोन केन्नाय दोंगरांनी वाग बी आसता ते खावंक शकता काय काय धाकटें वाचरांक खाता आनी व्हडले गायक खाता तशें करूनय जाता परतेंकूय चुकता कोणाचे शेतांत बी घालता कितें शेती केलेली तें तशेंय जाता म्हणान तेका लागून अशे शेतकाऱ्या गोरवांकारांक त्रास जाता परते गोरवांक सोडून खंय अशें चड दीस रावंक मेळना सकाळचें गेल्यार सांजेचें येवचें पडटा कित्याक गोरवांक बांदून गेल्या उपाशी रावता तेंकां उदक दवरचें पडटा चारो हाडून दवरचो पडटा दुसरी लोकां कोण भायलीं पळोवचीं ना आपलीं गोरवां आपल्याक पळोवचें पडटा तेका लागोन तशें खूब त्रास जाता म्हणना आपूण खंय गोरवां आसलें जाल्यार खंय भायर भितर वचपा पासून मेळना जावं सोयऱ्यांगेर जावं कोणागेर रावपा बिवपा अशें वचोंक मेळना